जय झूलेलाल जीअं त असां ॾिसूं था की अॼुकल्ह पेट्रोल जा अघु केॾा आसमानु छुही रहिया आहिनि ऐं इहे अघनि जे वधण जे करे माण्हुनि जेके बाइक हलाइण जो शौक़ु आहे उन ते ॾाढो असरु थी रहियो आहे जेके शौक़ सां हलाइनि था उन्हनि खे पंहिंजो थोरो मनु मारिणो थो पए अघनि जे करे ऐं रिसोर्सिस घटि जी विया आहिनि पेट्रोल जा इन करे ई शायदि अघु वधंदा था वञनि ऐं असांखे बि इहो सम्झणु ॾाढो ज़रूरी आहे की पेट्रोल जो यूज़ ओतिरो ई करणु खपे जेतिरो असांखे ज़रूरी आहे छाकाणि त असांजे वातावरण जे लाइ पेट्रोल ॾाढो हानिकारकु आहे जंहिं सां पोल्यूशन ॾाढो वधी रहियो आहे जंहिं जे करे मौसमनि जी तबदीलियुनि में बि ॾाढो असां बदलाव ॾिठो आहे मौसम बे मतिलब जा थी थींदा था वञनि जेके पोल्यूशन जे करे ई था थियनि त असांखे इहो सम्झण जी ॾाढी ज़रूरत आहे की असांखे पेट्रोल या अहिड़ा ॿिया जेके बि आहिनि पदार्थ उन जो इस्तेमालु उतिरो ई करणु खपे जेतिरो ॾाढो ज़रूरी आहे घट में घटि करणु खपे अजायो उन्हनि खे न विञाइणु खपे